बैगनके बीज ले अबै छियै खरीद करके लगा दै छियै आओर सुबह सुबह पानि डालि देली ओहिमे थोड़ा बहुत खाद उद गोबर ओबरके ई सभ डालि देलियै बस बैगनके बीज छै लग गेल लगैके बादे अपन सब्जी निकललक खाइलेल बैगनके बीज घेवराके बीज झुङ्गनीके बीज कद्दूके बीज सभ चीजके बीज लगा लगाके रोपि दै छियै अपना यहाँ सुविधा पड़ै छै अपन खर्चा भी कम लगै छै सभ चीजके बीज लगा लेलियै सुबह सुबह ओहिमे पानि डाललियै आओर ओकरा देखभाल करैत रहलियै आओर सभ हर सीजनमे अपन सब्जी निकल आब आओर ठण्ड भिण्डी लगैलियै भिण्डीके बीज भी ले अयली दस रुपिआके ला करके रोपि देलियै आओर ओहिमे जब बीज निकललक तभे पानि डालली बड़ा भेलक तभे फड़लक भिण्डी भी निकलि गेलक बैगन भी निकललक मिर्ची भी ई सभ चीजके बीज लगा लै छी आओर ठण्डाके समयमे गोभी रोपलियै फूल गोभी गोभी रोपलियै बन्धा गोभी गोभी रोपलियै टमाटर रोपि देलियै टमाटर भी लगा देलियै सभ वइसे ही लगा वगा देलियै अपना आओर ओहिमे ओकरा रोपिके खाद धऽर देलियै थोड़ा आओर पानि डाललियै सुबहमे आओर ओ सभ सब्जी हो गेलक तैयारे आओर बस दिनके अपन फड़लक आओर ओ सब्जी वब्जी बनैलियै